हैलो हैलो मैम नमस्कार जी मैम मैं फोटो शूटिंग वाली हूँ बोलिए आपको क्या काम है

हाँ ठीक है मैम देखिए मैम एक फोटो का भाव जो होता है वह पचास रुपये होता है ठीक है और आपको यदि वीडियो शूटिंग करवानी है तो उसके लिए आपको पच्चीस हज़ार रुपये लगेगा

क्या मैम अच्छा अच्छा एलबम भी बनाना है ठीक है मैम तो एलबम के अलग से आपके पैसे लगेंगे ठीक है और चार दिन की शादी है तो चार दिन में हो जाएगा आपकी वीडियो शूटिंग ठीक है और कुछ चार दिन में मैम आपका मिनीमम अस्सी हज़ार रुपये तक का चार्ज हो जाएगा उसमें उसमें मैम सब कुछ होगा उसमें ड्रोन भी होगा आपकी वीडियो भी बनेगी और और मतलब फोटो वग़ैरह भी खिचाएंगी ठीक है और पूरी शादी की केसेट वग़ैरह सब कुछ बनाकर देंगे हम लोग मैम उसमें डिस्काउंट होता तो हम बिल्कुल कर देते अच्छा ठीक है मैम तो पचास हज़ार दे दीजिएगा आप ठीक है हाँ ठीक है मैम ओके थैंक यू